हा रोशनी डॉक्टर हा मां ज्योति ति ॻाल्हायां पई एनवीएस मां मुंहिंजी तबियतु ॾाढी ख़राब आहे मूंखे हथनि पेरनि में ॾाढो सूर थी पियो आहे ऐं लिंङन में ॾाढो सूर आहे मूंखे उथी वेही नथी सघां त तव्हां मूंखे डिसंदव इहा तकलीफ़ मूंखे अठ ॾह ॾींहं थी विया आहिनि की मूंखे ॾाढी दिक़त थी पई आहे न मां ईअं त घर में काढ़ो वाड़ो ठाहे करे इहो पीतो आहे पर हुन मां कोई आरामु नथो पए उल्टी बंदि ई नथियूं थियनि पियूं मां छा कयां मां अची न पियो मां अचनि जी हालति में ई न आहियां की मां अची सघां हाली मूंखे तव्हां अहिड़ो कुझु ॿुधायो की मां दवा जीअं कयां तुरंतु दवा लगी वञे

अच्छा त दवा यानि की कीअं घणनि ॾीहंनि जी ॾींदव छा कीअं कंदव अच्छा अगरि मूंखे ईअं ई अगरि घर वेठे दवा मिली वञे या त ॾाढो सुठे हुजे छोकी मां अची वञनि में कीअं अचां मां अची नथी सघां पेरनि में बि ॾाढी सूजनि आहे त ठीकु आहे मूंखे जांचयो थोरी सस्ती वारियूं लिखियूं करे ॾिजो छोकी मां एतिरी महांगी वारी कीअं वठंदमि ओर घणा ॾींहं लगंदा छा कीअं थींदो अच्छा त ठीकु आहे त कॾहिं केॾीमहिल फ्री आहियो त मां ओॾीमल्ह अचां कलाकु ॾेढ में अच्छा त ठीकु आहे त भीड़ त न हूंदी हुते मूंखे जीअं मां वेही न सघंदमि अच्छा मां हुनखे निपटाइ करे पोइ तव्हां मूंखे डिसंदव अच्छा त दवाऊं मूंखे ॿाहिरां वठिणी पवंदी की तव्हांजी हुतेई मिलंदियूं अच्छा मूंखे ॿाहिरां वठिणी पवंदी दवाऊं जी मूंखे लिखी करे ॾिजो त पोइ मां कंहिंखे चवंदमि त पोइ मूंखे दवाऊं हाणे ॾींदा ठीकु आहे जी